ہمارے علاقے میں کھلاڑیوں کی بحالی اور سہولیات کے لیے بہت سارے انتظامات کیے جاتے ہیں اور جو کوئی کھلاڑی کھیل کھیلتے ہوئے زخمی ہوتا ہے تو اس کے لیے وہیں میدان میں ہی ایک ایسا کیمپ لگایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی کھلاڑی زخمی ہوتا ہے تو فوراً اس کو اسکیم پر لے جایا جاتا ہے اور اس کو فوراً اس کا علاج کیا جاتا ہے اگر زیادہ گہری چوٹ آتی ہے تو اس کو فوراً ایمبولینس کے ذریعے بڑے ہاسپیٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے اور ایمبولینس بھی کھیل کے میدان پہ موجود ہوتی ہے اگر ہلکی پھلکی چوٹ لگتی ہے تو وہ فوراً گراؤنڈ پہ ہی اس کا علاج کر دیا جاتا ہے تو یہ ساری سہولیات کھیل انتظامیہ کی طرف سے ہمارے علاقے میں دستیاب ہوتی ہے جو کہ کھلاڑیوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں کیوںکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کھلاڑی میدان میں کھیلتا ہے تو بہت سارے اوقات میں کھلاڑی چوٹل ہو جاتا ہے تو فوراً اس کا علاج کر دیا جاتا ہے